एक दू हजार तेइस तीन चारि हजार दू हजार तेइस पाँच छओ दू हजार तेइस सात आठ दू हजार तेइस नओ दस दू हजार तेइस